आतां विणपाक बी सूय सूत बारीक सूत मोटे सूय मोटी उलाची उल कलरींग उल बी कलरिंग बिश्टीणूय बी जाय पडटा न्हू आनी स्वेटर बी विणपाक उल जाय कलर कलरिंग बी आनी स्वेटराची सुयो जायो विणपाक सुय जायी मागीर कपडे बी हे करपाक शिवपाक बिश्टीनी जाय कलरींग मागीर सुय जायी मेजरींग टेप जायी पेपर जाय पयली कनाल्या पेपरार हें करूंक मेळटा न्हू आनी मागीर फ्रोज्यो बी हें करपाक लागोन कपडो जाय पडटा सुता जायी पडटा बरीं बरीं उलां जायी पडटा बरीं बरीं सुयो बी जाय कलरींग जाय पडटा आनी मशीन म्हाजे ते पयलींच्यो पांय पांयाचेरूच न्हू ते आतां म्हाका मातशें मशीन इलेक्ट्रीक जाय पांय बी दुकता न्हू म्हणून इलेक्ट्रीक मशीन जाय म्हाका